नहि एना तऽकोनो खाद्य एलर्जी नहि छै जेनाकि लेकिन जब अहाँ प्रतिबन्धके बात आबैत छै तऽ हमर घरमे दादीके एकरासँ जे जे छै हार्ट सम्बन्धित प्रतिबन्ध छै जेनाकि घरमे लहसुन प्याज यूज नहि होइत छै तऽ ओकरा लएके हमरा जे छै बिना लहसुन प्याज यूज इस्तेमाल करी तब सब्जी बनबए पड़ैत छै जेकि काफी मतलब ई मुश्किल भए जाइत छै खाना बनबैमे बेसी तर तऽ ओकरेसँ स्वाद आबैत छै खानामे स्वाद निखरिके आबैत छै ओकरासँ तऽ ओकरा लेल ई हमरा अलगसँ किछु किछु मशाला सब जादा दए ला पड़ैत छै जादा ई सब किछु इस्तेमाल करए ला पड़ैत छै जादा मेहनत करए ला पड़ैत छै खाना बनबए पर एना तऽ प्याज आओर लहसनसँ डालीके बस बनी जाइत छै कि मेन सबसँ महत्वपूर्ण जे होइत छै ओ तऽ ओना खनाइके लिए प्याज आओर लहसन ही होइत छै ओकरे स्वाद आबैत छै लेकिन जब ई होइत छै तब आ तऽ हम ओकरामे मेथीके पत्ता डाली दए छिऐ जाहिसँ कि खाना जे छै स्वाद होइ छै ओ अलग आबी जाइत छै ओ मतलब जादा स्वादिष्ट बनी जाइत छै आ हम ई करैत छिऐ ओकरा लागी